हां हां हां हय हय हय हय हय हय हय हांव तुमकां सांगूंक शकता म्हाका सांगात तुमकां खंयच्या लोकनृत्या बद्दल जाणून घेवपाचें आसलें म्हाका सगळ्या लोकनृत्या बद्दल खबर आसा जशे की गोंयचे आमचे फामाद लोकनृत्य आसात फुगडी धालो हाचे बद्दल जाणून घेवपाचें जाय तुमकां धालो बद्दल तर धाल हो आसा पळय तो गोंयचो एक फामाद लोकनृत्य म्हणून वळखलो वतात तो एकाच सिझनाना म्हणजे धालोचो एक सिझन आसता त्या सिझनानूच धालो हो घातलो वयता आनी अशें म्हणटात की धालो आसा तो मांड थंड करपा खातीर घातलो वयता त्या मांड मांड जो आसा मांड मांड आसता पळय धालो नाचूंक मांड आसता त्या मांडार अनेक देवाचीं नांवां घेतलीं वतात ओके आनी ते देवांचो मान राखतात तो जानेवारी फेब्रुवारी मार्च किंवा ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यांनी तो घातलो वयता शिगम्याच्या म्हयन्यांनी सुद्दा घातात तो चड जेन्ना थंडी जेन्ना पडटा पळय तेन्ना धालो घालतात हय धालो घालतना मैन म्हणल्यार आमी देवाक जागयता हें जालेंच पूण कशें आसता न्ही पयलींच्यो ज्यो बायल्यो आसताल्यो तेंका फिझीकल जातालेंच पूण जेन्ना त्यो एक कडेन मेळटाल्यो तेन्ना होव्यो मागीर गाणी ह्या सारकीं गाणीं तयार जावपाक लागलीं कळ्ळें आनी तेन्ना तेंका आपली कला सादर करपाक कितें तरी जाय आसलें न्हू धालो हो फोर्म आयलो आनी त्या धालोंतल्यान तेमी आपूण आपली कला सगळ्यां मुखार दाखोवंक लागलीं म्हणजे धालोचीं आतां खुबशीं गाणीं आसात ओके तर तर देव बरें करूं देव बरें करूं